हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ हाँ कितना चाहिए हाँ हाँ हाँ ठीक है कौन सा फ़्लेवर का हाँ हाँ हाँ बटरइस्कॉच नहीं चाहिए हाँ हाँ हाँ और स्ट्राॅबेरी हाँ हाँ हाँ ठीक है और कौन से कौन से में ए या इस महीने में नहीं चलता है क्या हाँ हाँ तो हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है आपको वो कब चाहिए नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है बस कौन सा कौन सा फ़्लेवर का और कितने पेटी लेना है वेनीला का कितना पेटी और स्ट्राॅबेरी का पेटी के हिसाब से ही पैसे लेते तो लेके चलेगा मेरे जाने के बाद फिर आप अगर आप पैसे दे दोगे तो चलेगा पहले से नहीं हाँ होगा होगा

वो चॉकलेट का अच्छा बटरस्कॉच अच्छा

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आप बोलिएगा अब कल चाहिए न तो कल कितने बजे ले कर जाओगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है हम जाऍं ले कर जाएँगे दस ग्यारह बजे ग्यारह बजे डेलिवरी वाले को भेज भेज दूँगी औ आप हाँ डिलिवरी होने के बाद आप पेमेन्ट कर देना अच्छे से देखना कोई भी डैमेज है या नहीं और अगर रिटन करना होगा तो आप हमें बोलिएगा हाँ हाँ अच्छा ठीक हाँ हाँ अच्छा ठीक अच्छा रखती हूँ